ہمارے بہار میں بہت ساری چیزیں یہ ہوئی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا بہار بہت اچھا اور اہم ہے ہمارے بہار کے سماجوں میں ملت جیسے ہندو مسلم اپنے بھائی بہنوں کی سے سے رہتے ہیں اور ہندو مسلم میں محبت ایک جیسا رہتا ہے ہمارے ہندو بھائی بہنوں میں سب میں بہت ساری اچھی محبت ہیں ہمارے بہار میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کو لے کر کے بہار بہت اچھے اور اس میں ہیں ہمارے بہار کے لوگوں کو بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں ہمارے بہار کے لوگ ہمارے جتنے بھی سماج ہیں یہاں سب مل جل کر کر کے سب اچھے سے رہتے ہیں اور ایک ساتھ جٹ ایک جٹ ہو کر کے رہتے ہیں ہمارے بہار میں بہت ساری کمپنیاں ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہمارے بہار میں ابھی نئی نئی ابھی آئی ہوئی ہماری بہار سب سے اچھے اور اس میں آگے سے آگے جو ہے میرا بہار اب نکل رہا ہے ہمارے بہار میں بہت ساری چیزیں ایک کمپنی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میرا بہار بہت بہتر اور اچھا ہو رہا ہمارے بہار کے بچے بہت اچھے پڑھنے اور لکھنے لگے ہیں اور اچھے سے اچھے کام میں لگن اور محنت سے کرتے ہیں